अच्छा अच्छा ते

हां सनाओ तुस केह् करचै ओह्दे आस्तै

अच्छा अच्छा

ते बाकि होर फैसिलिटियां ठीक नि उत्थैं होटले च अच्छा अच्छा अच्छा ते होर लैनेआं कुतै जां फिर

हैना

हां ते बाकि दिक्खनेआं औना में कौस में कदूं आवां फ्ही थोआड़े कोल मेई म्हीने शुरू करनेआं अस खरी खरी खरी ते पैह्ली तरीक शा शुरू करी ओड़नेआं अस हां थोआड़ी अगर रजामंदी होए तां पैह्ली तरीक शा शुरू करी ओड़नेआं अस ते

हां उ'ऐ ना पक्की होर बाकि ठीक ठाक निं पानिये शानिये दी कमी निं ना होंदी उत्थैं अच्छा अच्छा ठीक ऐ तां कोई निं कराया करुया बी देने पौना फ्ही असें एह् खरी खरी तां कोई नी में औगा ते फिर करनेआं गल्ल ठीक ऐ